حیدرآباد میں بنیادی قدرتی وسائل میں پانی آتے جنگلات آتے آلودگی آتی بہت سے چیزاں جو حیدرآباد کے بنیادی قدرتی وسائل بنتے ہیں